हम क्रिकेट खेलने जाते है जब कोई क्रिकेट में हारने लगता है ऊ जगह हमको बहुत टेन्सन हो जाता है लेकिन ऊ जगह से हम रिकवर करके उसको जीत के ही आते है कभी भी हार नहीं मानते है जहाँ भी जगह से हम हार के आए या खेल कोई भी गेम या किर्के खेला खेलते हैं उसमें हमको थोड़ा टेन्सन हो जाता है लेकिन वह भी खेला को हम रिकवर कर लेते हैं अच्छे से देखने में अच्छा लगता है खेलने में अच्छा लगता है हमको उसमें कोई हमको यह नहीं होता है इन्सल्ट नहीं होता है यह हम या हार के जाए या एक छोड़ दे यहीं अधूरा वह सब नहीं करते जीत के ही आते हैं चेस जितना भी इह ताकत लगा दे जे हम यहाँ से जीत के ही निकलें हारे नहीं मुश्किल हो जाता कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे अब हम हार जाएँगे नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे लेकिन शान्तिपूर्वक बनाते उसके बाद जीत लेते ही हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है मेरा हम लोग का सपोर्टर भी बोलता नहीं हाँ ऐसा खेला होता है जैसे खेल लेते हैं हम लोग इसमें कोई नहीं होता है अच्छे से खेलते है खेलने में कोई हड़बड़ी नहीं करते हैं खेलते है शान्तिपूर्वक बनाकर खेलते हैं हर खेल को इन्जॉय के तरह जीते हैं एकदम खेलने में कोई हमको यह नहीं आता है जो हम खेलें हार जाऍंगे नहीं खेलेंगे हारेंगे ऐसा कोई नहीं है खेलते हैं शान्तिपूर्वक खेलते हैं हम अच्छे से खेलते हैं जैसे हम विजेता हो यह हमको लोग अच्छे कहे जे हाँ यह खेला खेला है तो जीतकर ही आया है हारा नहीं है इसीलिए हम शान्तिपूर्वक खेलते हैं और टीम को भी सपोर्ट करते तुम लोग भी अच्छे खेलो अच्छे से रहो अच्छे से खेलो तभी तो नाम होगा तुम्हारा हमारा सब टीम अगर अच्छे से खेलेंगे तो सोचेंगे जो हर्ष हार जाएँगे हार जाएँगे तो ऐसा नहीं होगा क्रिकेट गेम जो भी होता है सोच समझ कर खेलिएगा हिम्मत रखिएगा तब जीत सकते हैं इसमें कोई आपको ई नई है कि हम हार ही जाएँगे हारने में कोई ए नहीं है खेलिए मन लगाकर और गेम भी खेलिए मन से तो जीतिएगा भी खेलिएगा जब भी मन से तो एकदम एकदम जीत ही कर आइएगा उसमें आपको कोई कमी नहीं है हारिएगा नहीं अगर जोश के साथ खेलिएगा जोश बनाकर रखिएगा एकदम हम हौसला या हम हौसले में हैं एकदम यह मैच जीतकर ही रहेंगे तब आप कभी भी नहीं हारिएगा कदम कभी भी पीछे करिएगा तो हारकर ही आएगा कदम आगे बढ़ाकर रखिएगा हर खेल जीतिएगा हर खेल में जीतना ही है और हारने का कम चान्स रखिएगा हिम्मत बनाइएगा बोलिएगा नहीं हम खेलेंगे अच्छे अच्छे खेल के अच्छे तरीके अच्छे मोल समझेंगे खेलेंगे तभी तो आप आगे बढ़िएगा नहीं अच्छे खेलिएगा नहीं अच्छे समझिएगा तो आगे कैसे बढ़िएगा गेम में गेम खेलने का यही सब है गेम खेलिए क्रिकेट खेलिए जो भी गेम खेलिए हिम्मत बनाइएगा तब जीतिएगा हिम्मत नहीं बनेगा तो नहीं जीत सकेगा इसमें आपका हिम्मत जुटाकर रखिए हौसला बनाकर रखिए किर्केट गेम जो भी है आप खेलते रहिए और जीतते रहिए जीतने का उतना ही आपका नाम रोशन होगा ऊपर होगा जहाँ मा शान्तिपूर्वक से खेलते हैं शान्तिपूर्वक बनाकर बनाकर गेम खेलते है शान्ति से क्रिकेट खेलते है शान्ति से हर खेल खेलते है आराम से हौसला बनाकर रखिए खेलिए